جی ہاں میرے شہر میں لائبریری ہے وہاں کثرت سے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی پسند کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں میری کچھ پسندیدہ کتابوں کی اقسام یہ ہیں رومانس یہ کتابیں عام طور پر محبت رومانس اور جذبات کے بارے میں ہوتی ہے جرائم یہ کتابیں عام طور پر جرائم تفتیش اور جاسوسی کے بارے میں ہوتی ہے ڈرامہ یہ کتابیں انسانی فطرت تعلقات اور سماجی مسائل کے بارے میں ہوتی ہے سائنس فکشن یہ کتابیں خیالی دنیاؤں مستقبل اور نئے ٹیکنالوجی کے بارے میں ہوتی ہے فکشن یہ کتابیں عام طور پر حقیقت سے دور کہانیوں اور کرداروں کے بارے میں ہوتی ہے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے